भदोही ज़िले में ज़िले की स्वास्थ्य सुरक्षा अच्छी है यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर जाना हुआ तो ऑटो और मतलब एम्बुलेंस ये रिक्शा के सहारे हम भदोही स्वास्थ्य जा सकते हैं यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाऍं अच्छी हैं नर्स रहती हैं डॉक्टर लोग अच्छे हैं और समय से पहुंच जाने पर ज़्यादा भीड़ नहीं लगती जाने पर पर्ची कटा के उसके बाद जिस डाक्टर के पास जाना है वह डाक्टर के पास जाइए अपना उपचार है अपना रोग बताइए और डाक्टर से बात करेंगे बात तो उसके बाद डाक्टर आप को बताएंगे दवा लिखते हैं दवा देते हैं कुछ दवाइयाँ बाहर से भी लिखते हैं और अंदर से ज़्यादातर दवाइयाँ हास्पिटलाइज़ है हॉस्पिटल से ही उपलब्ध हो जाती हैं और यहाँ पर अब पहले तो नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे एक्स रे हुआ अल्ट्रासाउंड हुआ और ब्लड चेक टेस्ट हुआ ये सब सुविधाएँ अब हमारे भदोही हॉस्पिटल में होने लगी है और अच्छे डाक्टर भी आते हैं अच्छे अच्छे लोग मतलब कि दवाइयाँ और हर चीज़ समय पर मिलती है समय पर साधन सब कुछ अच्छा है